हैलो हां जी हां जी अच्छा अच्छा आं करी जाह्गी घर कुत्थें जेह ते हाऊस नंबर सनाई ओड़ेओ तुस अपना अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ आई जाह्गा फिर अच्छा तीन ज्हार हारा लग्गी जाना ऐ हां हां ठीक होई जाना हून हां हां लग्गी गेआ पता करी जाह्गे फिर तीन ज्हार ठीक ऐ ठीक ऐ